हम हीटर खरिदलहुॅं रहऽ जेकि बहुत नीकसँ पानि गरम कय रहल यऽ हमरा सस्तामे भेट गेल रहऽ प्रोडक्ट ऑनलाइन के जहियासँ इम्हर सुबिधा भेलहँ ओकर लाइफ भी बहुत नीक चलि रहल यऽ गारन्टी सेहो दू साल बेसी चलि रहल यऽ